गुजरात में प्रमुख इहे माता जो मढ़ हूंदो आहे जिते नव ई ॾींहं गरबा थींदा आहिनि ऐं नव ई ॾींहं हुते ॾींहुं राति भंडारो चालू हूंदो आहे केरु केॾीमहिल बि अचे हुते प्रसादु वठंदा आहिनि ऐं घणा माण्हू त पंध बि ईंदा आहिनि पंधु करे पोइ पंहिंजी मन्नत पूरी कंदा आहिनि हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहिनि त असांजी हीअ बास पूरी थी आहे त ॿियो बि जेको घुरिजा हूंदो आहे उहा मानता करे वेंदो आहे ऐं जीअं निरंकारी धर्म आहे उहे बि पंहिंजा प्रचारक मोकिलींदा आहिनि भई तव्हां बि हिन धर्म में अचो हर एक धर्म जो सेवा दल वारो हूंदो आहे उहो पंहिंजे धर्म जो प्रचार कंदो आहे मंदर त जाम आहिनि हिते चेटीचंड ते झूलेलाल साईंअ जा बि मेला थींदा आहिनि देॻि चढ़ी वेंदी आहे तांहिरी ऐं चणा विरिहाईंदा आहिनि जेतिरा बि माण्हू अचनि एतिरा माण्हू मंदर में प्रसाद खां सवाइ कोई बि न वेंदो आहे ॾाढी सुठी व्यवस्था कंदा आहिनि हर कोई पंहिंजे भाव अनुसार पंहिंजो मथो टेके वेंदा आहिनि ऐं हिते हिकु हाजीपीर जी बि दरगाह आहे जिते माण्हू मथो टेकण ईंदा आहिनि जीअं राधा कृष्ण जो मंदरु आहे जिते जन्माष्टमी मल्हाई वेंदी आहे श्री कृष्ण जो भोॻु लॻाए प्रसाद में खीरनी पूड़ी श्री कृष्ण खे भोॻ लॻाए पोइ जेके संगति वारा ईंदा आहिनि सभिनी खे विरिहाए ॾींदा आहिनि वरी छहें ॾींहुं श्री कृष्ण भॻवान जी छठी बि मलाईंदा आहिनि जीअं चेटीचंड आहे शिवरात्रि आहे इते मेला लॻंदा आहिनि सातम आठम ते बि हिते मेलो टे ॾींहं लॻंदो आहे उन में ॿारनि जे करे चोडल गोल चकरियूं घणेई आइटम हूंदा आहिनि ॿारनि खे घुमाए इन खां पोइ स्टॉल हूंदा आहिनि हर को पंहिंजो खाई पी आराम सां घर वञे ऐं माता जी चौकी बि हूंदी आहे जंहिंजी मनोकामना पूरी थींदी आहे उहा माता जी चौकी रखाईंदा आहिनि जागरण कंदा आहिनि माता जो उन में बि जाॻण खां पोइ चांहि नाश्तो जंहिंजो जेको इच्छा हुजे पंहिंजी श्रद्धा अनुसार उहे बि सभु कंदा आहिनि मतिलबु हर कंहिं धर्म जो टाइम सां सभु बराबरि प्रचार कंदा आहिनि ऐं हिते उन जे खाधे पीते रहण जी बि व्यवस्था टोटली सुठी कई वेंदी आहे भई कंहिं बि यात्रीअ खे कंहिं क़िस्म जी तकलीफ़ न थिए उन हिसाब सां सभु सुठो करे छॾींदा आहिनि जय झूले